आं माने उन्दै समनिफ्राय माने बिदिनो स्कुल गारनानै आं जोंनाथ' आइ आफाया उन्दैयावनो थैदों जों मोन्थिला ओमफ्राय माने आं एल पि फाइभ सिम फरायनानै आङो बिदिनो न'आव थानानै जि जोम दाबाय एसे एनै ओमफ्राय उइभिं दंमोन जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुप नि बे उइभिं आव दसजन ग्रुप मोन ओमफ्राय दा उइभिं आ गैला आरो बिदिनो लन थन लानानै जों न' लुदोंमोन जि दाग्रा न' लुदोंमोन ओमफ्राय हा लादोंमोन देर बिगा दाथ' गैला जोंथ' जेबो खामायनो हाला उइभिं आबो गैला बायबाय ग्रुप आबो बायबाय मानसिफ्राबो गैला लेथिं फिथिं जाजोब्बाय दा माने जों सिगाङावहाय उइभिं गोनांआव इसे एनै जि दानानै फानोमोन आरो जि दायोमोन ओमफ्राय मालाय मानसिखौबो दाग्रा लादोंमोन सानैसो दा बिखौबो हायासै जों हाखौबो फानफिनबाय ओमफ्राय उइभिं खौबो फानबाय दा गैला आरो जों दा बिदिनो न'आव थानानै इसे एनै न'आव गामसा गुमसा दानानै फानो आरो सम सम ओमफ्राय बिदिनो अमा दाउ लायो फिसियो फानो बेखौनो ओमफ्राय ओरैनो न'आव दैलांफ्राव माइ गायो माइ गायो सम सम जि दायो अखा बोथोराव जि दाला माइ गायसै अखा गैयाबासो दानोसै बिदि खालामो आरो जों दा दाथ' जेबो माबायानो गैला इन्कामानो गैला दा जोङो दा माने दा ओरैनो दङ आरो जेबो मावथ'वासै सिगाङावसो मावदोंमोन जों दाथ' जेबो माबा गैला दा ओरैनो न'आव थाना जों माइल' गायबाय बिदिनो अमाफोर इसे दाउफोर फिसिबाय इसे एनै बिदि खालामनानै जायो आरो जों दा दाथ' जेबो खामानि मोनहाला ना जोङो बेहाय जोंनि इन्कामानो गैला जेबो खामानि गैला दा जों ओरैनोसो थायो दा न'आव ओरैनो थायो ओरैनो इसे एनै माबा माबि मावलाबायनानै थायो जि जोम दायो माइ गायो दाथ' दैलां जाबाय ना माइ गायनोसैलाय इसे एनै हाजिरा फाजिरा गायलाबायनोसैलाय ओरैनो थास्लायस्लाय माथो खालायबावनो जेबो खामानियानो गैयाबा उफाय गैला बिदि खालामाबानो इसे एनै ओरैनो थायसे थायनै मोनोखोमा साननानै जों सम सम बिदिनो अबावबाफोर माबा माबिफोर नायगिरलाबायो मैगं थाइगं नाफोर नायगिरो ना नागिरनानै जायो गुरनानै जायो दा दैलां नालाय ना मोनो इसे खाथियावनो दै दङना जोंना जाम्फै दावलिजरा दै दङ बे दावलिजरा दैयाव जों इसे नेना नायगिरनानै जायो आरो दा बिदिनो एखम्बा अखा हाबा थानो बायो बेरायनो लुबैयो बेरायग्लाङो एखम्बा बिदिनो नाथुर नागिरो एखम्बा अबावबा ओमफाय सान्दुं दुंबा जि दालाबायबाय बिदि खालायो आरो जों